हाँ मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कुर्ती खरीदी है जो कि बहुत प्यारी है इसका रंग बहुत ही सुन्दर है और ये देखने में काफ़ी आकर्षक भी है क्योंकि मैंने इसे बहुत मन से खरीदा है और इसके जो कपड़े की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है मैंने इसे पहन कर देखा ये बहुत ही आरामदायक है इसको पहनने के बाद मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं उस काम को आसानी से कर पाती हूँ मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है इसको पहन के कि मैं कोई काम ना कर पाऊं इसलिए मुझे ये कुर्ती बहुत अच्छी लगी